बाक्सा जिल्लायाव मिथिंगायारिआ नुथाइया साफायानो साफायालाय ओमफ्राय दैज्लां बोथोराव बांद्राय अखा हानायनि जाहोनाव गुबुंले दैया गुबुंले जायो आरो गुबुंले जानायजों लोगोसे भुटाननि भुटान खाथि जाबाय नालाय भुटाननि दैया ओरै बाक्साजों फैनानै ओरै लोमबोनो लोमबोनो नागिरो लोमोआनो दैलां खनफ्रोमबो लोमनो नागिरो आरो आबाद आबाद फसलखौ सिलिंखार खालामो बे दै लोमनाया बोसोरफ्रोमबो जायो खाथि खालानि हाजोफोराव फारागथिया दंफां दाननाय दंफां दान्नाया इसि बांसिन जाबोनो हमदों दंफां दान्नानै हाग्रानि दंफां दान्नानै बिदिनो बन खालामनाय आरो गुबुन गुबुन खामानियाव बाहायनाय बेफोरखो जों हमथायाबा हाग्रानि हाग्राया माने जोबस्रांनो हागौ आरो ना बेफोरखौ हमथानो हानांगोन साफा खालामनो साफा खालामो हाग्राखौ आरो खाथि खालानि हाग्रानि नाङै बुस्थुखौ साफा खालामो पिकनिक जानानै दाखोर खालामनाय बेखौ साफा खालामो